जों मुलि होनानै नाखौ जों हमाबो नायाबो जायाबो आरो जोंहा गावनि आखाइजों हमनानै जानायखौनो माबा हमनायखौनो जाख'नोसो हाया मेरला ना लायो जों मैगं खादाजों गुरनायखौनो बेसे जानो बेसे फाननो फिसा फिसौ बेखौनो जायो जोंबो गोबावबो गुरना लायनानै मोनाजाफालाय गुरो साम' खांख्राइ बेखौनो फानो जायो लायो सानफ्रामबो लायो जों अखा नायब्लानो थाङो अखा नायब्लानो थाङो मैगं खादा लानानै आरो बबावबा समाव दै फिसा थाब्ला एसे गिदिरब्लाबो जों थेनानै सारनानै बेखौ नाखौ लाबोयो जों लाबोनानै माखासे जानानै फानो जों फाननानै बेखौनो संख्रि बानलु लाबोयो फिसा फिसौ बेफोरखौनो जायो जों खस्थ' खालामनानै जों जाबोगासिनो दं दासिमबो मा खालामनो बुरिनानै थैलायलांसै होमब्लाबो खस्थ' खालामनायखौनो नागारा जोङो दाबो मावगासिनो थायो जों ना बेदर लायब्लाथाय मोनो लायब्लाथाय मोनो नाजोंनो जाखायो जों बांसिनानो बेदिनो नास्राय मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो ओरैनो एखमब्ला नाथुर नाला ना फिथिख्रि बोथिया बायदिसिना नाखौ जों हमनानै लाबोखायो हमनानै लाबोब्लाबो माखासे जायो माखासे फानो जों गाद्रा गुद्राखौ जानानै मोजांखौ फानो जों बिदिनो संख्रि बानलु फिसा फिसौ गासैबो जों फोलोमो जोंनाव मालायनि मुलि होनाय मा होनाय बेफोरखौ जों हमाबो जायाबो नांदेरा जों बेखौ जों जाफेरा जोंहा जोंनि आखाइजोंनो जों मावनानै जों जायो